संनाय खावनायनि बेलायाव बेबायदिनो खैफोदना माब्लाबा माब्लाबा जायो बेनिखायनो आङो संनायाव गोबां साबधान लायो माब्रैनो होन्नानै बुङोब्ला अदजों संनायनि माब्लाबा गेसजों संनायनि बेबायदिनो जों अरखौ बाहायो अदखौ बाहायो बिनिखायनो बे अदखौ बाहायनायाव दिनै बे अदजों बनजों संनायाव बेबायदिनो खैफोदना फैयो जोंनि सायाव दा आंनि जिबनाव माब्लाबा खैफोदना जानानै थांबाय बिबायदिनो मालाबा आखायफ्राव गाराय जायो आरो बे थाव बेददेरनाय ओमफ्राय बन अर बेददेरनाय बेफोरबायदिखौहाय बेबायदिनो गावनो रोंखानाय हिसाबै बिबायदिनो माब्लाबा दै गुदुं गोलैदेदला बेबायदिनो कलगेटफोरखौ बाहायो आरो बेबायदिनो दावदैफोरखौ बाहायो आरो आखायफ्राव बानजुफोर आलौवोब्ला बेबायदिनो आखायफोरखौ माइरंआव मेफ'मो माब्रैनि होन्नानै बुं आलौनाया आलौगायो बानजुजों आलौजायोब्ला आखायखौ माइरंआव सोनांगौ अब्ला आलौगायो ओमफ्राय माब्लाबा बानजु देनायफ्राव मेगनफ्राव हाबब्ला सोंख्रि जाब्ला एसे आलौनाया खम जायो बिबायदिनो आमफ्राय माब्लाबा बेबायदिनो ना एवनायफ्राव थावफ्रा बेददेथनो मेगनफ्राव बेदेथनो नायगिदनो नाथाय बे समाव ना एवनायावबो ओरैबायदि साबधानै एवनांगौ जायो बेबायदिनो साबधानै जेरावबो साबधानै आरो संनाय खावनायाव साबधान माब्लाबा नोंनि ओंख्रि खांनायानो गोग्लैदेदगोन आथिङाव माब्लाबा दैआनो नोंनि आथिङाव गोग्लैदेदगोन दै गुदुं जान्नायाव माब्लाबा बेबायदिनो अदखिफोर बेददेथगोन माब्लाबा थाव बेददेथगोन बेबायदिनो अनेक खैफोद ओंखाम ओंख्रि संनायाव खैफोद गोरलै बाथ्रा नङा अनेकथा साबधान जानांगौ जुदि नोङो साबधान जायाब्ला माखासे मानसिफ्रा बे संनाय खावनायावनो नोंनि मोखाङाव बा मेगनफ्रानो थाइसे खाना जागोन नङाब्ला नोंनि खावलायफ्रा सिन थागोन नङाब्ला नोंनि मोदोमफ्रा सिन थागोन बिबायदिनो आरो संनाय खावनायाव साबधान जानांगौ जों आयजोफ्रा साबधान नङाब्लानो जाया जेरावबो सबधान जानांगौ संनाय खावनायाव जोंहा गोबां खैफोद दङ माब्रैनि होन्नानै बुङोब्ला मोनसेआ अदजों मोनसेआ थावजों मोनसेआ बेबायदिनो दै गुदुंफोरनि गेजेरजों बेबायदिनो नोङो ओंख्रिफोरखौ मोजां खाङाब्ला आखाय फादनैजों खाङाब्ला नोङो ओंख्रि गुदुं गोदौखावना गोदौफुनायफोरखौ खाङोब्ला नोङो मोजां खाङाब्ला नोंनि आथिङाव गोग्लैदेदगोन बेबायदिनो सोरबाया आथिं बा आखाय नोस्थो जालाङो बा मेगनफ्राबो नोस्थो जालाङो दिनै सिगां आंबो बेबायदिनो संनाय खावनायाव माखासे नोस्थो जालांबाय दा बे गारायफोरखौ फाहामनानै लाबाय दा दागोबो गैया माब्रैनि होन्नानै बुङोब्ला दागोफोरखौ दोनाखसै जेन'बा मोजाङै मुलिफोरखौ बाहायनानै दागोफोरखौ खोमोरनानै लाबाय बिनिखायनो दागोफोर गैयिलाय मानसिफ्रा साननो हागौ संनाय खावनायाव जेबो जायाखै नाथाय जाया नङा जाबोदों दागोफोर जाबोदों नाथाय बे दागोफ्रा गैया माबा मोनसे गारायबो जाबोदों बे गारायफोरखौबो सोखानानै लाबोबाय फाहामनानै लाबोबाय बिनिखायनो जेबो दागो गैया मेगनफ्राव बा मोखांफ्राव बा आथिं आखायफ्राव जेबो दागो गैया माने थावफोर बेरदेरदोंमोन अब्लाबो बेफोरखौ सोखानानै लाबोबाय मुलिफोरजों फाहामनानै लाबोबाय नाथाय बिबायदि दागोफोर थानायनि बुस्थुफोरखौ जानानै होयोब्ला बे गाराय गाराय जाफुबाय थानायाव नोङो दावदै जायोब्ला बियो सिन थायो जुदि नोङो बे गाराय जाफुबाय थानायाव दावदै जायाब्ला सिनबो जानाय नङा सिनबो थानाय नङा बिनिखायनो गाव गावनि संनाय खावनायाव साबधान जानांगौ आरो गारायफोर जायोला मोजाङै फाहामनानै लानांगौ जोङो संनाय खावनायाव बिबायदिनो गोबां साब'धान जानांगौ खैफोदआ जाया नङा जायो सोरबाया ना एवनायफ्राव साबधान जायाला बे नानि मेगना बेददेथनानै नोंनि मेगनाव थावानो बेरफ्रावजोबगोन बा खावलायफ्राव थावफ्रा बेरफ्रावोब्ला थिफुगोन गाराय जागोन बेनो मोजां सोखाना लायाब्ला गिदिद गाराय जालांगोन्ना गिदिद गाराय जालाङो बिनिखायनो जोङो साबधान जानांगौ संनाय खावनायाव साबधान जानांगौ खैफोदआ जाया नङा जायो आरो जा माखासेफोरनाव जायो माखासेफोरनाव जाया सोरबाया मोजां खामानि मावो सोरबाया बेबायदिनो साना हवा मावो बे साना हवा मावब्ला खैफोदआ जाखागोन जुदि नोङो नाफोर एवबाय बि समाव नोङो साबधान जानांगोन बा खोथायाव खोथा अमा बेददफोरखौ नोङो संबाय बे संनायावहाय नोङो मोजाङै साबधान जायाब्ला खिन्थु अमा बेददखौ एवनायाव मोज्जां एवफ्रानोब्ला बि बेरफ्रुयो खामफ्राम खामफ्राम एवोब्ला बे बेथफ्रुयो बे बेथफ्रुनाय समाव नोंनि मोदोमाव नांगोन आरो नोंनि मोदोमफोरखौ खहा खालामगोन गाराय खालामगोन दागो खालामगोन बिबायदियैनो आरो बिनिखायनो जोङो साफ्रोमबो हिन्जावफ्रा साफ्रोमबो आयजोफ्रा साफ्रोमबो महेलाफ्रा संनाय खावनायाव साबधान जानांगौ खैफोदआ जाखायो आंनावबो जादों नाथाय आं फाहामना लादों गारायखौ